नमस्ते

आपके यहाँ लोहा का सामान है हमें फ़ावड़ा लेना है टेन्गारा भी लेना है टेन्गारी भी लेनी है हमें अच्छी चादर में लेनी है मोटा भी ज़्यादा नहीं चाहिए जैसे चौकड़ा है घास भी छू ले काम उम करने में फ़ावड़ा उवड़ा सही रहता है मोटी चादर में दिखाना हमें

हँसिया भी लेना है हमें ओखली भी लेनी है तो ओखली भी लेनी है आप कैसे दे रहे हो पतला वाला बड़ा महँगा बता रहे हो हाँ हमें फ़ावड़ा लेना है टेन्गारी भी लेनी है टेन्गारा भी लेना है महँगा बता रहे हो सस्ता लगाओ सामान हम सस्ता ले लेंगे हमें पाँच हज़ार में दे दो इतना सामान चलो दो चार रुपया और लगा लो हमें फ़ावड़ा भी लेना है हँसिया भी लेना है दराँती भी लेनी है खुरपा भी लेना है टेन्गारा भी लेना है मोटा लोहे वाला लेना है हाँ रेती वाला भी तो चाहिए पक्का लोहे वाला चाहिए हमें सारा सामान हाँ जी हाँ हमें तय कर दो कितने में दे रहे हो जी हमें पाँच हज़ार में पड़ेगा आपको हाँ हमें फ़ावड़ा दे दो टेन्गारा भी दे दो टेन्गारी भी दे दो खुरपा भी दे दो खुर और रेत दराँती भी दे दो पाँच हज़ार में दे दो चलो एक हज़ार और बढ़ा रहे हैं छह हज़ार में दे दो